हैलो में थुआढ़े कशा तेल लैता हा ओह् तेल खराब निकलेआ ते ओह् बापस देना ऐ ते लेई लैगे निं बापस अस दिक्खो आं होर लैने निं हैन समान कुसै दी हट्टिया ते थुआढ़ी हट्टिया लैने ते होर कोई तेल लैने ई थोह्ड़े कुदै जाना असें ते अच्छा आं हर म्हीनै थुआढ़ियै हट्टिया लैने समान कोई ऐसा अग्गें पिच्छें थोह्ड़े जन्ने तुस नराज़ निं होयो आं होर घरै दा सारा समान लैता दालियां चौल तेल बसार मर्चां सारा किश नेईं ओह् बाकी सारा समान ठीक ऐ थोह्ड़ा तेल आक्खा दे घरै आह्ले की शैल निं ऐ ठीक ऐ